हमरा सीतामढ़ी जिलामे मुख्य उद्योग छलैया चीनी मील जकर जहाँ छलैया ओ चीनी मील रीगामे छलैया अखन ओ बन्द भऽ गेल छै ताहि चलते किसान सभके बहुत परिश्रम भऽ रहल छै आ कुसियार बेसी होइत छलैया एहिठुमा आओर कुसियारके उद्योग कुसियार अखन बन्द भऽ गेल छै उपजेनाइ आओर लोक धान गहूँम के उपजबैत छै एहिठाम छलैया जे कुसियार छलैया मील छलैया चालू चीनी मील रीगाके तऽ लोक बेसी कुसियार नगदी फसल छलैया आमदनी छलैया ओहि से लेकिन ओ बन्द भेलासँ आमदनी कम भऽ गेलै आओर किसान सभके परिश्रम जादा भऽ गेलै दऽ माल मवेशी जे गाय महीस ई सभ लोक पाललक दूध बेचलक ओहि सभसँ आमदनी किछु होइत छै लेकिन मी मील बन्द भेलासँ आमदनी बढ़ि गेल छै लोक धान गहूँम ई सभ उपजा रहल हइ लेकिन ओ तऽ नगदी फसल नहि छै ताहि चलते कृषि सभके किसान सभकेँ बहुत परिश्रम भऽ रहल छै